हाँ जी नमस्कार सर जी भैया विश्वास बुक सेलर स्टोर से बोल रहे हैं भैया वो हमें ट्वेल्थ एन सी आर टी में दो हजार चौबीस में एक्जाम फाइटर बुक चाहिये थी तो आपके पास अभी हैं क्या करेंटली एविलेबल देखिया भैया मतलब हमे जैसे है ना आप पाँच से दस लोगों को चाहिये तो मतलब पी सी एम की चाहिए हमें तीन तीन के किताब तो मतलब जैसे दस जनों को भी आप एवरेज लगाओ तो दस तिया तीस हो गईं मतलब दोनों की दस दस तीनों सब्जेक्ट की दस दस बुक्स तो आप मतलब हमें मँगा दोगे नहीं नहीं नहीं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की एक्जाम फाइटर बुक आती है मतलब एन सी आर टी में बस वही मंगानी है हाँ मँगा देना वो भी आप मँगा देना हेल्प बुक भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है

हाँ देखना भैया कोई बात नहीं बिल्कुल हम ले लेंगे कोई बात नहीं है पे कर देंगे हम आपको जो भी होगा इनका तो भैया आप ये कब तक या जायेंगी ये हाँ भैया अच्छा तो भैया बाहर से आती हैं क्या ये के आपके पास ये हैं मतलब अच्छा हाँ जी अच्छा भैया तो भैया आपकी शॉप किधर पड़ेगी ये भरतपुर में भरतपुर में भैया हाँ भैया हम तो सेवर में रहते हैं थोड़ा सेवर के साइड अच्छा हाँ भैया हाँ तो भैया टाइमिंग क्या रहेगा रात का मतलब कब तक हाँ जी भैया तो भैया से ट्यूजडे वगैरह को बंद रहती है क्या चलो तो मैं वेडनेसडे को आता हूँ फिर पक्का आपके पास एक बार देख लेंगे जो भी होगा मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा आप पर मंगा देना कहीं एसा नहीं हो फिर आप ठीक है भैया हाँ ठीक है भैया नमस्कार भैया हाँ हाँ ठीक है भैया नमस्ते भैया